میری پسندیدہ تركیب ہیں جیسے كہ سب سے پہلے یو ٹیوب ہے جو كہ میں یو ٹیوب اتنا پسند كرتی ہوں كہ جیسے مجھے كوكینگ كرنی ہوئی یا كچھ بھی تو كوكینگ كرنے میں مجھے اتنی آسانی ہو جاتی كوئی بھی سبزی وغیرہ بنانی ہے تو میں اُس میں بہت سارے آئیڈیا لے لیتی ہوں اور كچھ اپنا دماغ لگا لیتی ہوں پھر دونوں مل كے میری سبزی وغیرہ بہت ٹیسٹی بن جاتی ہے اور جیسے مجھے سلائی كرنی ہے تب بھی میں یو ٹیوب كا ہی یوز كرتی ہوں تو یو ٹیوب سے میرے كو بہت سارے آئیڈیا كہ گلے كیسے بنانے ہیں باجو كیسے بنانی ہے ڈیزائن وغیرہ اور مہندی وغیرہ كا بھی ہوتا ہے جس سمے مہندی لگاتی ہوں مجھے بہت سارے ڈیزائن آتے نہیں كبھی كنفیوژ ہو جاتی ہوں تو اُس میں سے ڈیزائن وغیرہ دیكھ لیتی ہوں اور میں ایک میری پسندیدہ تركیب یہ بھی ہے انسٹاگرام انسٹاگرام پہ جو ہوتا ہے نا جیسے كہ ریلس وغیرہ دیكھنے میں بہت زیادہ ٹائم وغیرہ ہم لوگ فری ٹائم میں تو ریلس دیكھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے مجھے اُسے اِس لیے میں بہت زیادہ پسند كرتی ہوں وہ میری پسندیدہ تركیب ہے اور جیسے كہ یو ٹیوب میں یو ٹیوب میں نے بتایا آپ كو یو ٹیوب سے مجھے بہت سے جیسے كہیں جانا ہے تو اُس كا میں دیكھ لیتی ہوں كوئی گھومنے كے پیلیسز وغیرہ اگر میرا گھومنے كا من كر رہا ہے تو تو اُس میں گھومنے والی جگہ دیكھ لیتی ہوں كہ دلّی میں سب سے اچھا گھومنے كی جگہ كون سی ہے